हँ बजियौ नेपाल की करय जाइत छियै अहाँ ओ नेपाल घूमय जायब तऽ अहाँ गाड़ी लऽ कऽ तऽ नहि जा सकैत छियै नेपालमे इंडियन गाड़ी लऽ जायब अलाउ नहि छै हाँ सुविधा हइ ना अहाँ नेपालमे गाड़ी ना लऽ कऽ जा सकैत छियै अहाँ अपन गाड़ीके न इंडियन बॉर्डरपर ही छोड़ि कऽ जाइके पड़त आ नेपालमे अपन नेपाली गाड़ीसँ सवारी करि सकैत छियै नेपालमे लेकिन जायब तऽ जरा ध्यान रखयके पड़त नेपाल घूमय लायक तऽ जगह बहुत अच्छा लेकिन यहाँ दंगा फसाद बड़ा होइत छै एहि लागी अहाँकेँ ध्यान रखयके होयत

नहि अहाँ नेपालमे घूमय कतय जाइत छियै घूमय जा सकैत छी हँ हँ ई तऽ घूमय लायक जगह छै बहुत नीक जगह छै घूमयवला अहाँ घूमय जा सकैत छियै लेकिन किछु बातके ध्यान उआन राखब उधर पहाड़ उहाड़के इलाका किछु ज्यादा छै एहि ध्यान देब खाय पीयैके व्यवस्था वहाँ देखब नहि कोइ दिक्कत नहि छै वहाँ आरामसँ अपन घूमि फिरि सकैत छियै बस यही कि अहाँ थोड़ा ध्यान राखब गाड़ी उड़ी लऽ कऽ ना जाइके छै आओर अपन हिसाबसँ अहाँ इंडियन पैसा नहि चलैत छै नेपाली पैसा लऽ कऽ जायके होयत तब किछो खरीद सकैत छियै आ वहाँपर बॉर्डरपर जायब ने अहाँकेँ तऽ इंडियनके नेपाली पैसा कऽ के दऽ देत तऽ अहाँ नेपाल लऽ कऽ जा सकैत छियै कोइ समान उमान खरीद सकैत छियै नेपाली पैसासँ घूमि फिरि सकैत छी खा पी सकैत छियै नेपाल घूमयवला जगह बहुत बढ़िआँ छै नेपालमे काठमांडू घूमयवला जगह छै पोखरा घूमयवला जगह छै आओर बहुत सारा जगह छै नेपाली जगह घूमयवला नेपालमे अच्छा अच्छा मन्दिर छै घूमयवला बहुत सारा मन्दिर छै नेपालमे भगवानजी सभके अहाँके कोन मन्दिर जाय लेल चाहैत छियै हँ तऽ बहुत अच्छा मन्दिर छै अहाँ मनोकामना मन्दिर जाइत छी घूमय तब ठीक हइ तऽ अहाँ जाउ मनोकामना मन्दिर घूमय जगह अच्छा छै वहाँपर बहुत अच्छा सुविधा छै वहाँके लोग भी बहुत अच्छा छै मेल मिलापवला छै कोइ दिक्कत ना होयत खाय पीयैके भी कोइ दिक्कत ना होयत ना कोइ दिक्कत उक्कतके बात नहि छै